हमरा सभक गाँवमे धार पोखरि छै ओहिमे हमसभ बच्चेसँ स्नान करय रहिए आओर स्नान करैत करैत देखिए ओहिमे आदमी सभके हेलति तऽ हमहुँ ओकर देखके जे छै हेलयके शुरू करिए आओर करैत करैत सीख गेलिए सीखेके बाद जे छै हमसभ जे छै अपनेसँ जे छै जेनाकि हमरा गाँवमे जे छै दू तीन तीन चारि प्रकारसँ जे छै न ओ तैरय छै तैरयमे यानिकि एकटा सीधा तैरय छियै जे आरामसँ पानि पर देह हाथ पथा दय छियै टाँग मारैत रहैत छियै हाथसँ जँ अपन गतिके होइत छै ओ बढ़बैत रहैत छियै हाथ चलबैत चलबैत ओहिके बाद फेर उल्टा होइत छै पीठ गरय पारि देलहुँ टाँग हाथ चेललहुँ टाँगके पथा देलहुँ ओहोसँ गति मिलय छै आओर हमसभ जे छै पानिमे नहाबए छियै ओहिके बाद एकटा छै जे गुरकुनिया काटलहुँ पानिके अन्दर होइत छै जमीन पर होइत छै अन्दरे अन्दर जे छै लात मारिके जे छै ओ भागैत रहै छियै आओर जबतक साँस रुकय छै तबतक जे छै ओहिमे अन्दर जाय छियै तऽ एहन प्रकारके हमर सभके जे छै आओर नया नया तकनीकसभ निकालैत रहय छियै जे नीक लागै छै हमरासभके पानिमे नहाबएके बाद आओर अपनासँ जे छै ओ उत्पन्न करय छियै एकर लेल हमर सब कहिओ बाहरसँ कोनो तकनीक सीखके नहि एलिए आ न केओ एलय हँ ईसभ खुद हमसभ अपने जे छै बच्चेसँ जे नदीमे नहाबए छियै पोखरिमे तऽ ओ सीखलिए आओर ओहि हिसाबसँ जे छै स्नान करय छियै